शेती खातीर शेतकारांक समाजाचो आदार कसो जाता हे विशीं सांगप म्हणल्यार शेती जेन्ना

बी बियाणे घालतात रोंप लायतात तेच प्रमाणे रोंप व्हड जातरीच कांय

नडणी आसता ते नडणीचे बाबतींत शेत पिकतरीच कांपणी आसता ह्या सगळ्या कामाक समाजांतल्या लोकांचो ताका खूब मदत जाता शेजार पा शेजाऱ्यां पाजाऱ्यांची मदत जाता शेतकरी चड असो कितें करता तर आपल्या शेजाऱ्यांचो उपयोग आपल्या स्वताच्या शेताच्या कामा खातीर करून घेता आनी आपूण दु शेजाऱ्यांच्या शेताच्या कामाक मदत करता ह्या प्रमाणें तांकां एकमेकाचो आदार जावन एक तांचे मदें बरो घराबो निर्माण जाता तेच प्रमाणें समजा भात पिकले तांदूळ भात तयार जालें तें दुसऱ्या कडेन व्हरपाक जाय तेन्ना सुद्दां समाजाचो ताका खूब मोठो आदार मेळटा आनी हाका लागून शेतकरी हो सदांच खुशी आसता आनंदी आसता